केमेराफोरजों माखासे आङो सावगारि सेबखांनायाव नुनो मोनोदि खेबो दि केमेराजों भिदिय' आरो सावगारि बे मोननै आयदाखौ सेबखांनाय जायो केमेराया जेरै केमेरायाव मोननै बाहागोनि दङ डि एस एल आर आरो मोनसेया जाहैबाय नर्मेल केमेरा आरो जोङो गुबुन मबाइलफोरजोंबो केमेराखौ खेबनाय जायो दानि मबाइलनि खेबनाय केमेराजों बिथिङै बुंनो थाङोब्ला केमेरायाव माखासे एइच डि एइच डि प्रसेसर सिस्टेमजों खेबोब्ला माने साबसिन जायो अवान जिर' एइट जिर' एइच डि इबिबिएस जों खेबोब्ला माने साबसिन सेबखांनाय नुनो मोनो केमेराजों जोङो माखासे भिडिय'फोर कन्टेन्टफोरखौबो खेबनानै लानाय जायो आरो केमेराजों माने मेम'रि मोनसे बबेबा जायगायाव जोङो बेरायहैयोब्ला मोनसे मेम'रिनि थाखाय जोङो सेबखांनानै दोननो हायो आरो मोनसे फाइलफोर बानायनानैबो जोङो केमेरानि जुनै जोङो बबेबा जिनिसखौ बावनो थाङोब्ला जोङो बेखौ सावगारिखौ नायफिनब्लानो जों मोन्दांफिननो हानाय बायदियै जों केमेराखौ खेबो आरो केमेरा खेबनायनि सिसस्टेमै माखासे केमेरा दङ माने ग्रिन जिजों गोथां गाबनि जिजों खेबोब्ला बेखौ जोङो माखासे आन्दोआव दोननो हानाय जेरै बिरना बिरनाय बहायबा बारनाय बेफोरबायदिखौ जोङो ग्रिन जिजों खेबनाय जायो केमेरा नि गेजेरजोंनो माखासे जोङो मुभिफोर दानि जुगाव सोलिबाय थानाय शर्ट मुभिफोरखौ जोङो सेबखांनानै माखासे समाजारि जाथाय जानाय आरो गावनि गोसोआव मोन्दांनो हानाय माखासे टेकनिकफोरखौ जोङो केमेराजों खेबनानै सोलोंनानै लानो हायो